हेलो क्या आप स्विगी से बोल रहे हैं मैं नीचे आपके यहाँ से मैं वैसे मैं आपके यहाँ से अक्सर खाना ऑर्डर करती हूँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ कुछ स्पेशल है कुछ आज खाने में ज़्यादा अच्छा है वो मुझे उस बारे में जानना था बाक़ी अगर आपकी कोई बेबसाइट है या आपका कहीं मेन्यू जो हमें मिल जाए जिससे मुझे आपको हर बार फ़ोन ना करना पड़े और मैं ये जान जाऊँ कि हाँ आज आपके खाने में ये स्पेशल है या आज अपने ये कुछ ऐड किया है खाने मे कुछ चीज़े ऐसी है जो मुझे पहले नहीं मिलती थी लेकिन अब मिलने लगी है यह जो चीज़े है जो बहुत दूर मिलती थी लेकिन अब आप रखने लगे हैं और अब आप आसानी से पहुंचा सकते हैं ऐसी कोई चीज़े हैं कि मुझ कि मैं जान जाऊँ कि घर बैठे बैठे और मैं वही से ऑर्डर दे दूँ तो समय पर मेरे पास आ जाए ऐसा कुछ खाने में ऐसा जैसे मिठाइयां भी हैं क्या आप स्वीट्स भी रखते हैं मिठाइयां वग़ैरह रखते हैं या और भी चीज़े रखते है जैसे खाने के चाइनीज़ है इटालियन है ऐसा क्या क्या आप रखते हैं जो मुझे मालूम पड़ जाए आसानी से